औ हेल्ल' आं टेम्प' ड्राइभार औ सामथायबारि कारिगाव सामथायबारि लामायाथ' हाइर'ड नालाय एसे मोजाङानो दा एसे आराम जाबाय हाखर हाला दं आरो एसे एसे

लामाया एसे गाज्रि दं आरो हाखर हाला दं एसे गेजेर खोन्दोआव

ओमफ्राय नोंसोर थांगोन गारिजों

होनबालाय खैथासोआव नांगौ नोंसोरनोलाय गारिखौलाय

ए

ए होनबा नोंसोरो माबासो जाबोगोन नामा पासटा बारगोन नामा

पास्ता सयथा

औ औ ए आप दाउन नालाय थांलाय फैलाय नङा होनबा थांलाय फैलायबाथ' कारिगाव टु सामथायबारिसिम थांनायाव दुइस' फैनायाव दुइस' लागोन आरो

थिनस' दे होनबा थिनस'बा एसे खमद्रायगोनदां साराय थिनस' होदो दे होनबा औ साराय थिनस'बा जासिगोन ना होनबा ओं दे टाइमआवल' ओंखारदो दे टाइमआवल' ओंखारदो होनबा दे होनबा दोन्थ'नोसै दे ओं दे दे